साढ़े स्कूल बिच्च इक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी ही और ओह् लाइब्रेरी काफी बड्डी ही साढ़े स्कूल बिच्च जेह्ड़ी लाइब्रेरी ऐ उस्सी पुस्तकालय आखेआ जंदा हा पुस्तकालय दा केह् मतलब होंदा जानि कि पुस्तक का आलय जानि कि कताबें दा संग्रैह् कताबें दा घार ते उत्थै असें गी काफी सारी कताबां मिलदियां ही अलग अलग बेरायटी दियां कताबां असें गी उत्थै दिक्खने गी मिलदियां हीं और जिल्लै अस बचपन बिच्च निक्के निक्के जागत हे अस ओल्लै बी उस जिल्लै अस मतलब फस्ट सैकंड क्लास बिच्च पढ़दे रेह् हे पैह्ली दूसरी क्लास बिच्च ओल्लै बी असें गी जेह्ड़े साढ़े स्कूल दे मास्टर हे मास्टरानियां ही ओह् असें गी उत्थै लेइयै जंदियां ही ओह् असें गी उत्थै लेइयै जंदे हे लाइब्रेरी बिच्च लाइन बनाइयै जिल्लै अस उत्थै लाइब्रेरी बिच्च जंदे हे ओल्लै असें गी निक्के निक्के जेह्ड़ियां बच्चे दी कताबां औंदियां जि'यां फार एग्जाम्पल करियै में तुसें गी समझांऽ जि'यां कि डिसीप्लिन आह्लियां कताबां कि असें रोज सवेरै उट्ठियै बुर्श करना चाहिदा रोज सवेरै उट्ठियै न्हौना चाहिदा रोज सवेरै उट्ठियै श्नान करना चाहिदा टाइम उप्पर रुट्टी खानी चाहिदी टैम उप्पर पानी पीना चाहिदा एह् सारियां जेह्ड़ियां बेसिक चीजां न एह् असें गी निक्के होंदे सखाई जंदियां हियां और असें गी लाइब्रेरी बिच्च इक उत्थै प्रोजैक्टर होंदा हा लग्गे दा और उत्थै असें गी प्रोजैक्टर उप्पर इ'यै नेहियां जेह्ड़ियां ऐनिमेशन वीडियो होंदियां ओह् असें गी लाइयै दसदे रेह् हे जेह्ड़े स्कूल दे मास्टर ते मास्टरानियां हियां होर उत्थै जेह्ड़ा लाइब्रेरी ही लाइब्रेरी बिच्च इक अलग टीचर होंदा ऐ जिस्सी लाइब्रेरियन आखदे न ओह् बी असें गी मतलब अलग अलग त'रा दी जेह्ड़ी कताबां हीं इक निक्के जागतै गी जि'यां कताबां मोरल बेल्यूस आह्ली कताबां ओह् असें गी मोरल बेल्यूस आह्ली कताबां जेह्ड़ियां हा ओह् दिंदा रेहा हा और असें गी मोरल बेल्यूस सखांदा हा मोरल बेल्यू बिच्च ओह् असें गी सखांदा हा केह् आखदे न कि रोज सवेरै उट्ठियै स्नान करना चाहिदा रोज सवेरै उठियै असें गी टैम उप्पर रुट्टी खानी चाहिदी एह सारियां चीजां जेह्ड़ियां ऐं ओह् असें गी सिक्खने गी मिलदियां हीं लाइब्रेरी बिच्चा फिर ओह्दे बाद केह् हा फिर असें गी जि'यां जि'यां अस बड्डे होऐ फिर असें गी ओह् अलग अलग कताबां देन लगी पे जि'यां कि इंटरटेनमैंट आह्लियां कताबां जियां होंदियां हियां मनोरंजन करने आस्तै ओह् असें गी जादूगर आह्ली किताबां दिंदे हे जेह्दे बिच्च के इक जादूगर होंदा ओह् कि'यां बड्डा जादू ओह् बड़ा बड़ा जादू होंदा और फिर ओह् निक्के निक्के जेह्ड़े बच्चे होंदे उ'नें गी जादू कन्नै कदें प्हाड़ बनाई दिंदा कदें जादू कन्नै उ'नें गी खलौने बनाई दिंदा एह् नेही चीजां जेह्ड़ियां ही ओह् असें गी एह् नेही क्हानियां अस उत्थुआं पढ़दे रेह् हे असें गी दादी अम्मा दी किताबां कताबां पढ़दे ही कि जेह्ड़ी दादी मां ही ओह् कि'यां अलग अलग क्हानियां सनांदी अपने पोतरे गी और ओह् कताबां जेह्ड़ियां ही ओह् बड़ियां जैदा इंटरटेनमैंट दा इक सोर्स हा और असें गी उद्धर दा काफी अच्छा लगदा हा उस कताबै बिच्चा लेकिन फिर केह् होएआ फिर बाद बिच्च असें गी होर बी अच्छी अच्छी जि'यां जंगल बुक दी कताब ही जेह्ड़ी जंगल बुक दी कताब ना ओह् ते मेरी जिंदगी दी सब तों में आखनां स्हेई कताब ही क्योंकि उस बुक बिच्चा इक जि'यां मोगली होंदा ओह् अपने दोस्तें कन्नै रौंह्दा और जेह्ड़े ओह्दे दोस्त होंदे ओह् केह् होंदे ओह् जंगली जानवर होंदे और इस कताबै बिच्च असें गी एह् सीख मिलने गी मिलदी ऐ कि जेह्ड़ी इक इंसान और जेह्ड़े इक जंगली जानवर ऐ उं'दे बिच्च बी इक अच्छे रिलेशन जेह्ड़े हैन अच्छे जेह्ड़े रिश्ते न ओह् बनी सकदे न फिर ओह्दे बाद असें गी होर बी जि'यां साइंस टैकनालोजी दियां कताबां होई गेइयां फजिक्स कमिस्ट्री बायो मैथ दी कताबां होई गेइयां सोशल सर्विस दी कताबां होई गेइयां एह् अलग अलग जिल्लै अस बड्डी बड्डी क्लासें च गे जि'यां नौमीं दसमीं ञाह्रमीं बाह्रमीं फिर असें गी एह् जेही कताबां उत्थै थ्होंदी रेहियां ही और और एह् जेह्ड़ियां कताबां होंदियां नी एह् असें गी उत्थै ईजिली अवेलेबल होई जंदियां ही जेह्ड़ी कि अगर अस उत्थै बजार जाचै इ'यां कताबें आह्ली दकानां उप्पर जाचै उत्थै असें गी कताबां इन्नै सौखे तरीके कन्नै ने ही मिलदियां लेकन उत्थै जियां असें गी एह् कताबां मतलब मिली जंदियां ही जि'यां कम्पयुटर साइंस दी कताबां होई गेइयां एह् सारियां कताबां पर अस एह् कता होर साढ़े इक लाइब्रेरी दा कार्ड बनदा रेहा हा ते अस केह् करदे हे अस उस कार्ड गी

कताबें बिच्च केह् होंदा हा असें गी नेचर दी केह् इमपार्टैंस ऐ नेचर किन्नी जरूरी ऐ साढ़े बास्तै है नी इ'यै नेहियां जेह्ड़ियां चीजां ही ओह् असें गी सिक्खने गी मिलदियां हियां पर असें गी जेह्ड़ी साढ़े स्कूल दी जेह्ड़ी लाइब्रेरी ही ओह्दे बिच्च इन्नियां जैदा फैसीलिटियां ही दिक्खने गी मिलियां जि'यां कि उत्थै ए सी लग्गे दे हे उत्थै इक अच्छे अच्छे कुर्सियां लग्गी दी होंदियां ही उत्थै प्रोजैक्टर लग्गे दा होंदा हा असें गी इन्नी शैल शैल कताबां दिक्खने गी मिलदियां ही और बड़ी अच्छी बिल्डिंग ही साढ़ी लाइब्रेरी दी और असें गी लाइब्रेरी च इन्ना मतलब बिल्कुल बी उत्थै शोर नेईं हे पांदे उत्थै शोर पाना अलाउड हैन्नी हा होंदा जि'यां होंदे निं ञ्याणे जागत चैं चैं करदे हे क्लासै बिच्च उत्थै जेइयै सारे चुप्प होई जंदे हे क्योंकि उत्थै असें गी किश बोलने दा मौका ही निं ही दिंदे और अस उत्थै आराम कन्नै मजे कन्नै बौंह्दे हे और अपनी जेह्ड़ी पढ़ाई लखाई ऐ ओह् अस पूरी कम्पलीट करदे हे और अस जिल्लै बी असें गी फ्री टैम लभदा हा अस उत्थै जाइयै बेहियै सुनदे बी है हे असें गी जेह्ड़ी स्कूल दी लाइब्रेरी ऐ उत्थुआं असें गी बड़ा किश सिक्खने गी मिलेआ फिर अस आखने आं कि जेह्ड़ी साढ़ी स्कूल दी लाइब्रेरी ऐ ओह् इक बैस्ट पार्ट होंदी ऐ कोई बी बच्चे दी स्टूडैंट दी लाइफ बिच्च जेह्ड़ी स्कूल दी लाइब्रेरी होंदी ओह् इक बड़ा ही इमपार्टैंट रोल प्ले करदी है साढ़ी जेह्ड़ी स्टू स्कूल सर